आच्चा जोंनि बे ओनसोला मोनसे गोग्लैसोनाय ओनसोल होननानै जोङो बुंनो हायो मानो होनोब्ला बे ओनसोलाव दिनैसिमबो सोलोंथाया जेबायदि जौगानांगौ बा गोसारनांगौ बे गोसारनायखौ जोङो नुनो मोनाखै दासिमबो बे ओनसोलाव गोबां एम ए पास जानाय बि एस सि पास जानाय इन्जिनियार डक्ट'र बेबायदि फरायनाय सुबुंफोरखौ जोङो मोननो हायाखै दा बेफोरनि गोबां जाहोनफोर दङ जेरैहाय बे ओनसोलाव दासिमबो फरायसालिफोर दंब्लाबो गुदि फरायसालि गेजेर फरायसालि गोजौमा फरायसालि बेफोर दंब्लाबो बेफोर फरायसालिफोराव दिनै थोजासे टिचार गैया थोजासे फोरोंगिरि गैया आरो थोजासे फोरोंगिरि गैयैनि थाखाय फरायसाफ्रा गुदि फरायसालिनिफ्रायनो जेबायदि सोलोंथाय मोननांगौमोन जेबायदि रोंनांगौमोन बेबायदि रोंबोनायखौ जोङो नुनो मोनाखै आरो बेफोरबायदि जाहोनावनो दिनै प्रायमारि लेभेलनिफ्राय फैनानै गेजेर थाखो गेजेर थाखोनिफ्राय हाय स्कुल हाय स्कुलनिफ्राय जौमा थाखोआव फरायदोंब्लाबो जे जोङो फरायसाखौ गुदिनिफ्रायनो बा रुत लेभेलनिफ्रायनो बा प्रायमारि लेभेलनिफ्रायनो जोङो जेबायदि सोलोंथाय होनांगौमोन बा गोग्गो सोलोंथाय होनो हानांगौमोन बा दानि कम्पिटिटिभ मुगाजों बादायारि मुगाजों गोरोबनाय सोलोंथायखौ जों होनो हानांगौमोन बे सोलोंथायखौ जोङो होनो हानायखौ जों नुनो मोनाखै दा बेनिखायनो जोङो बे ओनसोलाव बा बे ओनसोलनि सोलोंथायारि बिथिंखौ जौगा होनांगौब्ला बा सोलोंथायारि बिथिङाव बे ओनसोलखौ जों जौगा होनांगौब्ला जों बे ओनसोलाव गोदान गोदान हाजासे जोङो गोबां अनजिमानि सोलोंसालि मोजां मोजां सोलोंसालि बा सोलोंथाय फसंथान इन्सटिटिउसनफोरखौ जोङो गायसननो हानांगोन लोगोसेयैनो जोंनि आसाम सोरखार जोंनि बि टि आर सोरखार बा ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो बे बिथिङाव सांग्रां जानांगोन मानो होनोब्ला रायजो राजाफ्रा बा जोंनि गथ'नि बिमा बिफा गारजेनफ्रा गावबागावनि खुदियाफोरनि सायाव मोजां नोजोर लाखिनानै सांग्रां जानानै बिसोरनि सोलोंथाय लानायाव मदद होयोब्लासो खुदियाफ्राबो बा जोंनि स्टुडेन्सफ्राबो सोलोंथाय लानायाव खाबु मोनगोन दा बेनिखायनो बे ओनसोलनि सोलोंथायारि बिथिंखौ जौगा होनांगौब्ला जोङो थोजासे बिबांनि फोरोंगिरि थिसननाय मोजां मोजां स्कुल हाय स्कुल एम इ स्कुल प्रायमारि स्कुल कलेज गायसननाय सायन्स स्ट्रिमनि कलेज गायसननाय कमार्स स्ट्रिमनि कलेज गायसननाय दा बेफोर हाबाखौ जों मावनो हानांगोन अब्लासो जोङो बे ओनसोलनि सोलोंथायारि बिथिंनि आबुं जौगासारनायखौ जोङो मोननो हागोन